اعلیٰ پسندیدہ ادبی کردار میرے نزدیک ایک سے زائد ہیں لیکن یہاں میں ایک محبوب اور پسندیدہ ادبی کردار کے طور پر مشرف عالم ذوقی کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے فکشن کی دنیا میں بسیار نویسی کے باوجود ادب کے طالب علم کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کامیاب کوشش کی اپنے افسانوی اور ناولوں کے ذریعہ دنیائے فکشن میں مناسب مقام حاصل کرنے والے ادیب کے طور پر مشرف عالم ذوقی کے ادبی کردار کو اس وجہ سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں اوسط سے بہتر کہانیاں تخلیق کی جنہیں ناقدین کے درمیان عمدہ فکشن نگار کی حیثیت سے قبول کیا گیا حالانکہ ان کی کہانیاں اور ناول دونوں ہی سیاست زدہ ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے تلخ سچائیوں کو کہانی پیکر عطا کرنا مشرف عالم ذوقی کا کمال ہے قلم اور کاغذ سے رشتہ استوار کرتے ہوئے مشرف عالم ذوقی کی تخلیقات مجھ جیسے طالب علم کے لئے حوصلہ ہی نہیں بخشتی بلکہ لکھنے کا فن بھی کسی نہ کسی طور پر سکھا جاتی ہیں کہ حالات و واقعات کو کہانوی پیکر عطا کیا جا سکتا ہے یہ الگ بات ہے مشرف عالم ذوقی کی شکل میں جو دلچسپ کردار اس وقت ہمارے پیش نظر ہے اس کا کوئی دلچسپ واقعہ کتاب میں بیان کرنا آسان نہیں لیکن یہ کوشش کی جا سکتی ہے